में बड़ियां रीलां दिक्खनी होन्नी मोबाईल च ते अजकल्ल रीलें दा इन्ना कम्म होई दा इन्ना लोग हर जगह जगह रील बना दे जगह जगह जि'यां कोई तीर्थ जात्तरा गी जंदे तां रील बनांदे कोई कुसै दे घर तां रील बनांदे ते तां करियै ते तां करियै ते इ'यां गै अस रील बनाई ओड़ने होन्ने अस सीमा दे घर बी रील बनान्ने होन्ने सीमा दिक्खदी रौंह्दी रील शील ते अस तां रील बनान्ने होन्ने इन्नियां ते डांसर बी दिक्खने होने अस डांस सानूं इन्ना शैल लगदा ते डांसरें दे नांऽ जि'यां मिथुन चक्रवर्ती होई गेआ ओह् होई गेआ रितिक रोशन होई गेआ प्रभुदेवा होई गेआ ते इ'यां करियै अस दिक्खने होन्ने ते ओह् हे ते बड़े शैल लगदे मिगी ते में रील्स बी दिक्खनी होन्नी आं जियां लोक बनांदे रौहंदे नेईं नेईं नेईं तूं बौह् बौह् बौह् बौह्